पूर्णियामे जादातर तऽ मंदिर सब छै घूमनेके घूमय वास्ते मंदिरे सब जादा छै जैसे पूरणदेवी मंदिर आओर सिटी काली मंदिर सिटीमे नहाबै लए भी जाइत छै सब गङ्गा स्नान जैसे होइत छै तऽ सौरा नदी छै नहबै लए भी जाइत छै आओर वहाँ नहाके छठि जे करैत छै ओहो सब वहाँ नहबै लए जाइत छै सिटीमे आओर नहाके फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाबैत छै बहुत अच्छा व्यवस्था छै छोटा मोटा मेला भी लगैत छै जैसे नया सालमे आओर भी जे नया शादी होलय ओ सब भी प्रसाद चढ़ाबै लए वहाँ जाइत छै आओर बहुत अच्छा छै वहाँ मान्यता छै काली मंदिरमे जे भी मन्नत माँगै छै ओ पूरा होइत छै ऐसे ही यहाँ छै माता स्थान माता स्थानमे भी मन्नत पूरा होइत छै घूमय रऽ भी बहुत अच्छा जगह छै बहुत सुन्दर मन्दिर आ कस्बा जे छै वहाँ छै ई रानी सती मन्दिर ओहो बड़ा अच्छा घूमय रऽ स्थान छै फिर एने जनता चौक पूर्णियामे ई छै धूर्व उद्यान वहाँ बच्चा सब रऽ बहुत अच्छा व्यवस्था छै बड़ा आओर भी बहुत अच्छा व्यवस्था छै योगा करब टहलऽ घूमऽ एक्सर्सायज करय लए मशीन छै स्वास्थ्य भी आओर मनोरञ्जन भी सब व्यवस्था छै राजेन्द्र बाल उद्यान छै वहाँ भी रेणु उद्यान छै वहाँ भी घूमय लए जाइत छै रानी सती मंदिर भी बहुत अच्छा देखय बाला छै पीर बाबा रऽ मजार होलै मस्जिद सब छै ई सब छै घूमय फिरय लए